जी हाँ सोशल मीडिया पर बहुत सारे शॉर्टस में देखता हूँ और उसमें डांस रील में माइकल जैक्सन जस्टीन बीबर और सरोज खान ऐसे बहुत सारे कलाकार है जिनके में डांस रील देखता हूँ